شیئر ماركیٹ یعنی شیئروں كا بازار ایک ایسا فائنینشیل ماركیٹ ہے جہاں پر عام لوگ اور كمپنیز اپنے شیئر یا اونرشپ سٹیٹس كو خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں شیئر ماركیٹ ایک طریقہ ہے جس سے كمپنیز اپنے ویٹیوں كے لیے پیسہ اكٹھا كرتا ہے اور لوگوں كو موقع ملتا ہے ان كمپنی میں انویسٹ كرنے كا اور ڈیجیٹل ایپ ہندوستان میں اس طرح سے ڈیولپ كیا ہے كہ ہندوستان میں جو ایپس ہوتے ہیں ڈیجیٹل ایپس ہوتے ہیں ان كو آسانی سے لوگ ہیک كر سكتے ہیں اور ایک دوسرے كا ڈیٹا شیئر ہو سكتا ہے ڈیجیٹل ایپ اسی طرح سے ہندوستان میں آئے ہیں ڈیجیٹل ایپ سے بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں لیكن ان كو آسانی سے ہیک كیا جا سكتا ہے اور اس سے آپ اپںا سارا ڈیٹا اس کا پرسنل ڈیٹا بھی شیئر ہو سكتا ہے اسی لیے ان ڈیجیٹل ایپس زیادہ اچھے ہوتے ہیں بٹ ان سے بھی كافی ساری پرابلمس بھی دیكھنے كو ملتی ہیں تو یہی ڈیجیٹل ایپس كا كام ہوتا ہے